इस इस वो कार्य में दो दो हज़ार रुपया सरकार की तरफ से आता है बहुत सब खेती में लगा देते हैं और हर जगह लगा देते हैं लड़की पढ़ने में ख़र्च भी हो जाता है इसी से दो हज़ार रुपया जो आता है तो हम लोग खेती में लगाते हैं पढ़ने में लगाते हैं काम बूझ में लगाते हैं ऐसे सब सब हम लोग करते हैं पैसा भी पा जाते हैं सरकार की तरफ से हम लोग को भी जो मिलता पैसा वही से हम सब काम चलाते हैं हर काम लिया जाता है हर जगह जगह भी पैसा लगता है तो हम लोग कैसे भी ऐसे बचत करके हम सभी पैसा इस इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लोग को भी चलाना आता है साग सब्ज़ी खेती बाड़ी हर चीज़ भी हम लोग को भी करना पड़ता है लड़कों को पढ़ाना पड़ता है और भी काम देखना पड़ता है दर्द दवाई भी हम लोग पर इसी से हम सब काम चलाते है और फिर घर का ख़र्चा भी हम लोग करते हैं तो हम लोग इसी से करते हैं जो हम लोग ऐसे करते हैं कि जो हम भी हमको भी बचत होए और हम भी क किसी से ना माँगे ना तो किसी से भी हम लोग किसी से हमारा आ रहा है पैसा तो हम नहीं काम है तो ले लेते हैं नहीं काम है तो उसी बैंक खाते में भी रख सकते है जोकि हम लोग की बचत रहती है हम लोग जोकि बचत के ऊ रखते हैं पैसे पैस पैसा लगे रहता नहीं है क्योंकि पैसा हम लोग रखते तो उठ जाता है पैसा कि यहाँ क काम है वहाँ क काम है इसलिए हम लोग पैसा भी ले लेते हैं और उसके बाद भी हम लोग पैसा लेकर भी काम कर लेते हैं बच्चों क फीस जमा करते है बच्चों को कपड़ा भी लेते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों की हर चीज़ भी काम आता है और भी और मनई भैंस गोरू सब भी कुछ हम सब लोग लेते हैं और बकरी भी ले छे भी बकरी भी लिए और भैंस भी लिए गाय भी लिए इसी पैसे से हम सब थोड़े थोड़े पैसे करके ज़्यादा कर जुटा लेते हैं तो भी कभी क कोई माँग लेता है उसको भी दे देते हैं और भी हम सब भी ले लेते हैं